اتّر پردیش کے جو ایجوکیسن سسٹم ہیں اس کا افیکشن بہت کم ہو چکا ہے جو ہمارے گورنمٹ اسکول ہے ان کا ایجوکیسن سسٹم بالکل خراب ہو چکا ہے گورنمٹ ان پر جو ہے دھیان نہیں دے رہی ہے اور جو اس میں پڑھانے والے ٹیچرس ہے وہ بھی بچوں کو نہیں صحیح سے نہیں پڑھا پاتے کیونکہ ان کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کی ٹیچنگ کا کوئی افیکشن نہیں ہو رہا ہے اور ایجوکیسن سسٹم اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ لوگ ڈگری لینے والے بڑے بڑے جو ہے عہدے والے آج جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں ان کی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے مارکشیٹ کا انہوں نے اتنی محنت کری اپنی پڑھائی میں لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا وہ آج بھی بےروزگار ہیں انہوں نے اتنا اپنے پڑھائی میں اتنے پیسے خرچ کیے اتنا ٹائم لگایا لیکن پھر بھی جو ہے ان کو روزگار نہیں مل پا رہا ہے اتنا ایجوکیسن سسٹم خراب ہو چکا ہے کہ لوگ پڑھانے کے لیے رشوت لیتے ہیں لوگ ان سے ٹپس لیتے ہیں تمام چیزوں کا چیلنجز کرنے پڑے ہیں